हा असांजे खेत्र में कामधेनु गऊशाला आहे उन गऊशाला में कॾहिं बि गांइ खे टंग में चोट अचे या ॻिचीअ ते या केॾी महिल गांइ किरी थी पए उनजे सिंग में या कन में चोट थिए त हे मलहम पट्टी कंदा आहिनि उन्हनि जे स्वस्थ्यु रहण लाइ उन्हनि खे स्नानु पाणी कराईंदा आहिनि कॾहिं गांइ बीमार बि थिए त उन्हनि खे दवा ॾींदा आहिनि असां वटि कामधेनु गऊशाला आहे उते रोज गांयुनि जो ॻाहि बि विझंदा आहिनि चारो विझंदा आहिनि डॉक्टर बि उन्हनि जी संभाल कंदा आहिनि केॾी महिल बि बीमारी विमारी थिए त उनजी दवा कंदा आहिनि केरू दयालू हूंदा आहिनि त पैसा न बि वठंदा आहिनि के अहिड़ा हूंदा आहिनि त वाज़बी पैसा वठंदा आहिनि ऐं जिनखे उते ट्र्स्ट पहिंजी रखंदी आहे त ट्र्स्ट पैसा ॾींदी आहे पोइ गांयुनि खे वधीक तकलीफ़ न थींदी आहे मतिलब गांयुनि जी सार वार सुठी कंदा आहिनि उनजे करे बि गांयुनि जी जांच कंदा आहिनि केॾी महिल बि गांइ पन्नियूं थी खाए त उनजे पेट में ॻोड़ा थी वेंदा आहिनि त हूअ ऑपरेशन जे रीति हुननि खे होल करे गांयुनि जे पेट मां उहे ॻंडा कढंदा आहिनि कॾें पन्नियूं निकरंदियूं आहिनि केॾी तकलीफ़ थींदी आहे गांयुनि खे ऐं जॾहिं गांयुनि खे गाबी या गाबो हूंदो आहे तॾहिं बि हुते बिल्कुल सुठी तरह सां सार वार कंदा आहिनि जीअं गांयुनि खे वधीक कष्ट न पहुंचे सुठी तरह सां गांयुनि जा ऑपरेशन बि थींदा आहिनि अॼकल्ह गायूं पन्नी थियूं खाइन घणेई पन्निन बैन कयी अथऊं पर तॾहिं ब वेचारा पन्नियूं खाइन थियूं बुख में जेको मिले उहो किन किचरो खाइन पोइ पन्नियूं पेट में ॻोड़ा थियनि त उन्हनि जो डॉक्टर ऑपरेशन करे पन्नियूं बि कढंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे डिलेवरी में ब सहायता मिलंदी आहे